कहलहुॅं रहेय जे ओ रेजर खरीदने रहू से सब कहलक बढ़िऑं छै बढिऑं छै मार्केट बढ़िऑं पकड़ने छै कि बढ़िऑं रहल मतलब ओ गाल के काटि देलक शेविंग करयमे ओकरा बारे मे हम कि कहि सकै छी इएह कहब जे हम लेलहुॅं तऽ पछताइ गेलहुॅं लऽ कऽ अहूँ सब आगे नहि लेबै रेजर मतलब खराबी रहय मतलब शेविंग करलहुॅं ओहि से तऽ गाल पर कनि कट लागि गेल चलल नहि बढ़िऑं ओ मतलब मे शेविंग करिते करिते ओ टूटि गेल ओत्ते बढ़िऑं रहय नहि सब कहय जे मार्केट बढ़िऑं छै ओकर बढ़िऑं यऽ लेकिन चीज मतलब क्वालिटी क्वालिटी ओकर ठीक नहि छलै साफे क्वालिटी एकदम क्वालिटी जेकरा कहै छै पूरा मतलब देखऽ मे पूरा बेकार छै ओकर सामान बढ़िऑं नहि रहैया सामान देखए मे नहि नीक लागल लए लेलहुॅं ओकरा एकदम घटिया रहै ओ नीके नहि लागल ओ एकदम खराब रहै